यहाँके कथा ई हइ कि सीतामढ़ी जा माँ जानकीके जन्मभूमि हइ माँ सीता जनक जीके पुत्री रहथिन जब जनकजी जमीनकेमे हल चलबैत रहथिन तऽ हुनकरा जमीनके अन्दरसँ हुनकर जनम होलै बहुत ही भाग्यशाली रहथिन चारि बहन रहथिन ओहिमेसँ सबसँ बड़ रहथिन माँ सीता हुनकर जनम यहाँ होलऽ हइ एहिके लेल जे धरतीसँ सीताजीके जन्म होलै ओ धरती सीतामढ़ी रहै एहि लेल सीतामढ़ीमे जहाँ माँ जानकीके के जन्मस्थल हइ इसी लेल माँ जानकी मन्दिर बनल हइ ई मन्दिर बहुत ही भव्य हइ ई बहुत ही भाग्यशाली रहथिन हुनकर हुनकर रामजीसँ बिआह भेल रहै वह बहुत ही पतिव्रता नारी रहथिन